सियारे में वार एॾा था टुटनि एॾा था लवनि त पोइ मूंखे वणे ई न पियो त पोइ मां एमेज़ॉन ता हिकिड़ो तेल घुरायो बजाज कंपनीअ जो त उहो स्टाटिंग में मूंखे लॻियो के हाणे अलाए कहिड़ो निकरंदो मिड़ेई हणा थी पर पंज सत ॾींहं हयो त एॾा सुठा थी विया वार नथा टुटनि नथा लवनि ऐं वरी शाइन बि थी अचे ऐं सिधा बि थियनि था ऐं मना चिप चिप बि नथी लॻे तेल लॻाए करे किथे ॿाहिरि मां पहिरीं न वेंदी हुयमि पर इहो लॻाए करे पोइ मां ॿाहिरि बि थी वञां इहो ॾाढो सुठो आहे ऐं मथे के शांती बि थो ॾिए घर में एॾी चिक चिक आहे पर इयो तेल लॻाए करे सुम्ही पओ एॾी शांती लॻंदी आहे त पोइ तां बि वठी छॾियो मां त चवंदसि इहो सुठो तेल आहे तव्हां रिकेमेंडिड आहे मुंहिंजी तरफ़ा त